تاریخ کی بات کی جائے تو چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے پندرہ اگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے اور دو اکتوبر کو گاندھی جینتی منائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے اکتیس اکتوبر کو مہا نومی منائی جاتی ہے اور پچیس دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے